بائک ایک تیز رفتار گاڑی ہے جو اکثر گھروں میں پائے جاتے ہیں جو لوگ تیز سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں بائک چلانے میں بڑا مزہ بڑا سکون آتا ہے اس کو بڑے مزہ سے چلاتے ہیں سنگل راستے میں بیس پچیس سے تیس چالیس کے رفتار میں چلاتے ہیں اور ہائیبے وغیرہ پہ تو مزہ ہی مزہ ہے اس میں تو ساٹھ ستّر کی اسپیڈ سے چلاتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے گاڑی چلانے وقت مگر بائک چلا بائک چلانے میں جو محسوس ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ایک رف جوان جوش کے ساتھ چلاتے ہیں اور رفتار کے ساتھ چلاتے ہیں اور دل خوشی کے ساتھ چلاتے ہیں دس ڈیڑھ ڈیڑھ سو کلو میٹر کا سفر تین سے چار گھنٹے میں کر لیتے ہیں تین گھنٹے میں کر لیتے ہیں اور بیس پچیس کلو میٹر کا سفر تو تو پینتالیس آدھا گھنٹہ سے لے کے پینتالیس منٹ کے اندر کر لیتے ہیں بڑا بہترین گاڑی ہے بہت سہولت کے ساتھ بائک چلاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے خطرہ بھی ہے اور لوگوں کو اس چیز کا زیادہ ریس تیز نہ چلائے کہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ کر دے آرام سے چلائے اطمینان سے چلائے اور بہتر سے چلائے ہم بھی چلاتے ہیں بہت بہترین سے اس میں بڑا محسوس ہوتا ہے بڑے مزے کے ساتھ اپنے دوستوں کو بیٹھا کے گھومنے جاتے ہیں ضرورت کے سامان بھی مارکٹ جاتے ہیں لانے کے لیے اور احساس بھی ہوتا ہے کہ تیز نہیں چلانا چاہیے اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس سے پاؤں ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے اس لیے بستی وغیرہ میں سلو گاڑی چلاتے ہیں بیس پچیس کے رفتار سے جہاں خالی ملتا ہے وہاں ساٹھ ستّر کے رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں جو بڑا جوش کے ساتھ چلاتے ہیں لوگوں کو کبھی کبھی دکھانے لگتے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی بائک بائک چلاتے ہیں بڑی رفتار سے چلاتے ہیں کبھی کبھی جوش میں لوگوں کو کہتے ہیں مجھ سے ریسنگ کر لو ریس بھی لگا لیتے ہیں مگر بائک چلانا بہت آسان ہے اس کو سیکھنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آسانی کے ساتھ کوئی سیکھ سکتا ہے اور بائک بائک ڈرائیوری لائسنس وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں لوگ بائک چلاتے چلا چلانے کے بعد سوچتا ہے کہ چلا سیکھ لیتے ہیں اور لائسنس بنا لیتے ہیں کہیں پولیس وغیرہ نہ پکڑ لے اس لیے ہم تو بڑی جوش خروش سے چلاتے ہیں لائسنس وغیرہ سب ہے اس وجہ سے جو ہے ہیلمٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ اور نہ ہو اور بائکس جو جو جو طریقہ ہے اسی طریقے سے چلاتے ہیں اور بائک چلاتے سمے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بھائی بائک چلا رہے ہیں اور بائک میں جو رفتار ہے اس کی اس کی بات تو اور مزے مزے آتا ہے اور جوش سب بھر جاتا ہے اس لیے بائک کو مزے کے ساتھ چلانا چاہیے